अच्छी अच्छी नस्ल की गाय गाय हुई या भैंस उसको अच्छी नस्ल की गाय को पहचान चा भैंसों उसको पहचानने का तरीका यही की वो दूध जा ज्यादा से ज्यादा दे उसको अ उसका सर शरीर एक स्वस्थ और सुडौल होता है और भोजन भी अलग ढंग से वो माँगता है उसका शरीर जैसा भोजन खिलाने वैसा वो उस तरीके दूध वो किसान को प्रदान करता है अगर वो बीमार भी बीमार भी पड़ता है तो उसको डॉक्टर अलग ट्रीटमेंट करता है और वो उसका शरीर अलग माहौल माँगता है अलग ज्यादा अगर धूप भी लग जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है अगर उसको ज्यादा ठंड बर बरसात भी झेल लेता है तो वो मवेशी बीमार पड़ जाता है